असां सिंधी सिंधियुनि जा लटा कपिड़ा जेके आहिनि उहे न सलवार पतलून मथे ते रओ रखणु पर अॼु अॼु हू सभु मटिजी वियो आहे असां ॿाहिरनि देशनि मां वांगुरु हो एॾा कपिड़ा पायण चालू करे छॾियां आहिनि अॼु जा ॿार पाईनि था जीन टॉप रओ त कनि ई कोन थियूं पईं कुर्तियूं पायनि थियूं पयूं पैंट पायनि थियूं पयूं पर अॻिए इहो कोन हुयो इंडिया जो जेको आहे इहो फैशन असांजो हाणे मटिजी वियो आहे अॼु असां वेस्टर्न कल्चर खे अपनायण शुरू करे छॾियो आहे पंहिंजे इंडिया जे फैशन खे पंहिंजे इंडिया जे कल्चर खे असां भुलिजी विया आहियूं अॻिए जेके माइयूं हूंदियूं हुयूं उहे सलवार ऐं कुर्ता पायणु पसंदि कंदी हुयूं जीअं त मां मूंखे बि सलवार कुर्तो ऐं रओ पायण ई वधीक पसंदि आहे जीन मां कोन पायां अॼु जेको आहे मां ॿारनि खे बि सलाह ॾींदसि की तव्हां बि मथे ते रओ कयो गिचीअ में त घटि में घटि रओ कयो ऐं जीन पायो सदाईं पायो कल्चर भली माण्हू अपनाए ॿिए वेस्टर्न कल्चर खे बि अपनाए भली फैशन सम्झी कुझु पाए बि पर पंहिंजे इंडिया जे कल्चर खे ऐं फैशन खे असांखे बिल्कुलु न भुलिजणु घुर्जे ऐं मां कपिड़ा वठणु कॉटन जा चाहींदा आहियां सूती कपिड़ा असांजे इंडिया जा सूती कपिड़ा ई मशहूरु आहिनि ऐं ईअं कपिड़ा मां मार्केट मां वठणु पसंदि कंदी आहियां न को वॾनि वॾनि शोरूमनि मां के दुकान नंढा असांजा भाउरु नंढा दुकान खोले वेहनि था उन्हनि वटि बि घणाईं असांजा इंडिया जे पसंदीअ जा कपिड़ा जीअं त कश्मीरी कपिड़ो मिलंदो आहे बिहार जो मिलंदो आहे सूरत जो सूती कपिड़ो मिलंदो आहे इएं सभु कपिड़ा मूंखे इलाही पसंदि आहिनि